नीक नस्लके जे पहचान अछि ओ पहचान खासकऽ कऽ अगर हमरा सभके किछु मतलब ई बुझा पड़ै छै जे ई हमरा पहचानसँ बाहर अइ तऽ हमसभ अपन ग्रामीण स्तर या जिलास्तरके डॉक्टरसँ ई सलाह लै छी जे ई जानवरके नस्ल जे छै से ठीक छै या गलत नस्लके जानवर छै जे हमरा सरजमीनपर नहि रहि सकै अछि एहि लेल तऽ डॉक्टरके सलाह लेलाके बाद डॉक्टर कहलक नहि ई नस्ल अपन देसी नस्ल छी एकरामे कोनो प्रकारके दिक्कत नहि अइ ई जानवर स्वस्थ अइ बढ़िआँ दूध देत तऽ हमसभ तकर बाद हमसभ ई सोचलहुँ जे नहि डॉक्टर साहेब जे कहलखिन जे ई देसी नस्ल छी एहि नस्लके जानवर लिअ एहिसँ अहाँके विकास हैत तऽ हमसभ ओ जानवर खरीदलहुँ आओर ओकरा पोसलहुँ ओहिसँ हमरा सभके बहुत नीक एहसास होइ छै